जय झूलेलाल मूं कंहिं दोस्त जे सजेशन ते विनायक गैस कंपनी जो चूल्हो वरितो मुंहिंजे हिसाबु सां ऐं मुंहिंजे वापिरणु सां लॻे थो त भाई इनजी जेका बाहि आहे हू बराबरु कान थी निकिरे ऐं इनजा बटण बि जल्दी ढिला था थी वञनि त एतिरे कम जी शइ नाहे जेतिरो हू पैसा वठनि था